हेर प्रादेशीक भासो जश्यो बोडो बेंगोली हाचे कडेन कोंकणी भाशेचो संबंदींत आसा कोंकणी ही इंडो आर्यन लँग्वेज बेंगोली ही इस्टन इंडो आर्यन लँग्वेज बेंगोलची सेना हे लोक कर्नाटका वाठारांतले आशिल्ले ताका लागून कोंकणी आनी बेंगोली भाशेची संबंध आसूं येता कोंकणीचे लोक उलयतना बेंगोलची उतरां वापरतात तशेंच बेंगोली लोक बेंगाली उलयतना कोंकणीची उतरां वापरतात बेंगोली आनी गोंयचे लोक एका वाठारांत रावताले हाका लागून तांचे मदीं संबंध आसूं येता तशेंच गोंयचे लोक शीत जेवतात तशेंच बेंगोलचे लोकूय शीत जेवता तांचे खावपाची आनी उलोवपाची पद्दत सेम कशी आसा